हमारे जोधपुर ज़िले में बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थानीय मीडिया आउटलेट है जैसे कि न्यूज एट्टीन राजस्थान इंडिया न्यूज राजस्थान राजस्थान पत्रिका और ऐसे ही बहुत सारे राजस्थान समाचार ये सब बहुत सारे है लेकिन ये तीन जो तीन चार मैं आपको बोली वो बहुत महत्वपून और ज़्यादा मतलब सच वाले जो समाचार होते हैं ये ये तीन जो ऐसे पत्रिका है और समाचार जो टी वी वाले है ये सब सच वाले बताते हैं और जो है सच बताते हैं उसके साथ मिला कर झूठ भी बता देते हैं और हमारे जो हमारे जिले में बहुत सारे ऐसे सांकृतिक और पारंपरिक पा मतलब चीज़ें हैं जिस के लिए मीडिया को यहाँ पर आ कर उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जेसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे राजाओं के क़िले हैं और मंदिर हैं और हमारे जो राजाओं कैसे रहते है वो इन सब की अगर बारे में जो मीडिया है अगर वो बात करेंगे तो देश को भी पता चलेगा कि राजस्थान और जोधपुर में जो राजाओं रहते हैं और उनका जो पर्व पर्वाणी या त्यौहार होता है वो कैसे होता है वो कैसे रहते है इन सब के बारे में मतलब लोगों को पता चलेगा और जिसकी वजह से हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक पद्धति को हमारा मान रहेगा वो एक इस्तापित हो कर रहेगा वो प्रचार प्रसार होगा ये सब मुझे लगता है करने से ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा